ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑا میدان ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے اس میں کئی طرح کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں جس میں قومی پروگرام اور مقامی پروگرام دونوں ہی شامل ہیں قومی پروگرام جیسے کہ پندرہ اگست کے دن جھنڈے کو پھہرانا چھبیس جنوری میں جھنڈے کو پھہرایا جاتا ہے اور گاندھی جیسے دن میں یہاں پر الگ پروگرام منعقد کیا جاتا ہے اور مقامی پروگرام میں جیسے کسی کی شادی کے بعد کا ولیمہ رکھا جاتا ہے جلسہ کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ قومی پروگرام میں شرکت کرنے والے لوگ جیسے کہ دوسرے اسکولس کے اساتذہ پروفیسرس آتے ہیں علاقے کے میئر آتے ہیں اور ساتھ ہی ڈی ایم صاحب آتے ہیں